जी सर मैं टू व्हीलर रेन्टर कंपनी से बात कर रहा हूँ मैं क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी अच्छा आपको क्या किस कंडीशन में चाहिए जी जी जी जी सर कितने कितने दिनों के लिए चाहिए आपको सर ठीक है सर तो आपका क्या बजट क्या है चार हज़ार ठीक है सर सर थोड़ा यदि आठ हज़ार तक होगा तो आपको गाड़ी की कंडीशन बहुत बढ़िया मिल जाएगी

हाँ बढ़िया है सर इंश्योरेंस रहेगा यदि गाड़ी को कुछ समस्या तो नहीं होगी पर यदि होती है तो सर आपको कोई आपका गला नहीं पकड़ेगा हाँ नहीं सर इसलिए बोल रहा हूँ तोड़ा आप पैसा लगा लीजिए आप इंश्योरेंस रहेगा गाड़ी का आपका कोई गला नहीं पकड़ेगा यदि कोई दुर्घटना होती भी है तो

जी सर ठीक है और और कोई सहायता सर एक गाड़ी ही चाहिए और भी लेंगे जी सर

हमारी अलग अलग जगह ब्रांचें भी हैं सर भोपाल के अलावा आप यदि आपके कोई परिचित में हो तो बताइएगा अच्छा सर है हमारी वहाँ पर भी ब्रांच है यदि आप वहाँ पर जा कर वापसी का भी यदि आप अरेंज करना चाहेंगे तो आपको हमारी कम्पनी में आप फ़ोन लगाएँगे तो आपको वहाँ से वापसी का भी पूरा पैकेज पता चल जाएगा जी सर जी जी सर बिल्कुल सर बिल्कुल चल जाएगी सर या हाँ सर बढ़िया है सर वह आपका बढ़िया माइलेज भी मिल जाएगा आपको वहाँ आपको कोई जी सर वह बिल्कुल हम आपकी वह वाली उपलब्ध करा देंगे सर साढ़े दस हज़ार का बस आप बजट रखिएगा सर तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको साढ़े दस हज़ार में पूरा आपका जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए सर जी सर इसके अलावा सर और कुछ सहायता ठीक है सर आपकी यात्रा मंगलमय हो सर और आप हमारा नंबर सेव कर सकते हैं सर सर आप हमारा नंबर सेव कर सकते हैं फिर से आप कोई समय जी सर आपको कोई समस्या हो तो ज़रूर कॉल करिएगा सर धन्यवाद सर जी सर जी सर धन्यवाद